हेलो ठीक छियै नमस्ते ठीक छियै आ हँ डी जे हय मरकरी आर हए कुर्सी हए कूलर हए सजाबेबला सब समान सब हए हँ तऽ देबै नहि कथी कथी लेबै बोलबै तभिए ने देब जेसब लेबै तऽ बोलबै तभिए ने देब कथी कथी ले कुर्सो आर लेबै कुर्सी आर ठीक जनरेटरो आर ने लेबै ठीक हए मरकरी भेजा दै छियै एक गो कुरी टेबुल अथी फूल आरो ठीक हय कुलरो आर लेबै इधर बतिके अयबै तब ने सब समान आरके पहिले अथी करबै औडर करबै ताहिके बादे ने पैसा तऽ लेबे करब

पैसा आर कतेक होयतै सब समान लेबै तऽ पैसा कतेक होयतै ठीक तऽ अपनेमे सुननहार कार आब कम बला जबाना हय देखबे करैत छियै भन्ने कतेक महङ्गा जबाना हए तऽ आ ओहि चलबैत छियै की

हँ तऽ जाउ तीन हजार नहि देबै तऽ पॉँच सए कम कऽ देली पचीस सए दऽ देबै अपन ठीक हए गाड़ी ठिक छै गाड़ी कहाँदन करैत छी भाड़ा दिऔ छोटकी छोटकी समान सब हिसाबसँ देबै मिला देबै गड़ी बनबैत छियै डी जे लादबै जेनरेटर होयतै सब ओहिपर लादबै तभिए भेजबै ने नहि तऽ अपने गाड़ीसँ ले जाउ भाड़ा पर ठीक छै अहाँ लाउ ठीक छै तब बी केअर